जय झूलेलाल असांजे दिल्लीअ में तरह तरह जा धार्मिक त्योहार थींदा आहिनि और हुननि में छुटी बि थींदी आहे हिन खां पहिरियों त्योहार शिवरात्री ईंदी आ उने ॾी छुटी थींदी आहे औरि विर्त बि रखदा आहियूं औरि जू ब भॻिवान शंकर जी बरात निकिरंदी आहे औरि असांजे इन तरह माण्हू म विर्त रखंदा आहिनि मौज मस्ती कंदा आहिनि औरि असांजो झूलेलाल जी जो मेलो चालीह ॾींहं थींदो आहे और एकतालीह वारे ॾींहुं उन जी बि शोभा यात्रा निकिरंदी आहे हर तरह जा प्रशाद सिंधी प्रशाद बि मिलंदा आहिनि औरि माण्हू तरह तरह जा प्रशाद खाईंदा आहिनि औरि अस गणेश उत्सव थींदो आहे उन में बि धूम धमाके सां गणेश विसर्जन कंदा आहिनि ढोल बाजन सां करे ईंदा आहिनि माण्हू और उन ॾींहुं ढोल बाजे सां गणेश विसर्जन कंदा आहिनि औति पूजा बि कंदा आहिनि औरि रेली बि निकिरंदी आहे औरि असांजी गुरुनानक जयंती बि थींदी आहे उन में बि नगर कीर्तन कढंदा आहिनि उनमें बि तरह तरह जा प्रशाद विराया वेंदा आहिनि औरि असांजे कार्तिक जो महीनो थींदो आहे उन में वॾी ग्यारस असां मल्हाईंदा आहियूं औरि उन ॾींहुं विर्त रखी करे उन में तुलसा जीअ जी पूजा बि कंदा आहियूं शादी बि कंदा आहियूं ऐं शादी बि कंदा शालीग्राम सां हुननि जी शादी बि कंदा आहियूं उहा बि असां ॾाढे सुठे ढंग सां बरात बि कढंदा आहियूं और शादीअ जी रौनक कंदा आहियूं उहा असांजो महीनो पवित्र महिनो मञियो वेंदो आहे औरि इन तरह सां सभु त्योहार असां सुठे द धार्मिक त्योहारनि सां मल्हाईंदा आहियूं औरि असांजे झूलेलाल जे जीअ बि अछी तरह सां सभु कम थींदा आहिनि